हैलो हा ड्राइवर मूं हिकु ऑटो बुक कयो हुओ हा मुंहिंजी लोकेशन आहे संत कंवरराम मंदिर जे ॿाहिरि ॿिठो आयां मां लाजपत नगर में ऐं मूंखे वञिणो आहे जनकपुरी हा ता नोट कयो संत कंवरराम मंदिर लोकेशन आहे लाजपत नगर जी ऐं मूंखे जनकपुरी वञिणो आहे हा जल्दी जल्दी अचो ताईं